अगर में थुआढ़े कन्नै पंञें कन्ट्रियें दी गल्ल करां तां हून साढ़े हून साढ़े दूनिया ई पंज कन्ट्रियां न जेह्ड़ी होंदी पैह्ली कंट्री पाकिस्तान ऐ जेह्ड़ी की आतंकवाद फैलांदी ऐ जां ओह् साढ़े भारत देश बिच बड़ी हद्द तक नुकसान बी करांदी ऐ जां बॉर्डर उप्पर लड़ना जां किश बी ऐ उस बारे बड़ी जादै मतलब की किश बी होन्दा ऐ तां ओह्दे ई नुकसान करदी रैह्ंदी दूई कंट्री ऐ चाइना ऐ त्रीऽ होई यू एस ए ऐ चौथी ऐ अफगानिस्तान पंजमी ऐ ब्राज़ील ऐ